आज के दौर में भारत की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो युवाओं में बेरोजगार की कमी है और यह बहुत ही दयनीय और अत्यंत सोचनीय है इसका प्रमुख कारण यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का अच्छा ना होना और पॉलिसी अगर है तो उनका अच्छे से उपयोग नहीं हो रहा है इम्प्लेमेंटेशन नहीं हो पा रहा है वह पॉलिसी लोगों तक युवाओं तक पहुँच नहीं पा रही है जिससे की एक बड़े स्तर पर युवाओं में बेरोजगारी देखी जा रही है

इसका प्रमुख कारण यह भी है की लोग शिक्षित नहीं है यदि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है तो लोग उनको पाने में समर्थ नही है लोगों को युवाओं को उन पॉलिसिज के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिससे की रोजगार होते हुए भी लोग उसको पा नहीं पा रहे हैं उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं ऐसी कई सारी श्रेणियाँ है जिनमें जिनको और बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि लोगों को बेरोज़गारी से दूर रखा जाए युवाओं को रोजगार मिले जैसा की अगर स्टेट लेवल पर देखें तो पुलिस कर्मचारी है शिक्षक भर्तियाँ कई महीनों से शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है और भी ऐसे पीउन्स के हैं बैंकिंग सेक्टर में ऐसे कई सारे जॉब्स हैं जिनसे युवाओं में रोजगार दिया जा सकता है रोजगार बढ़ाने का कि कई तरीकें है जिनमें कुछ महत्वपूर्ण तरीकें है जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप डेवलप करना जिससे साथ ही देश देश को भी गति मिलेगी देश भी विकसित होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सबसे अहम बात जो युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ देश देश की जी डी पी में एक अच्छा योगदान कर सकता है देश को एक अच्छे वर्ल्ड फॉरम पर अच्छा पहचान दिला सकता वह है की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में और पॉलिसीज लाना उनमें डेवलपमेंट और करना क्योंकि भारत एक कृषि कृषि प्रधान देश है और यही एक मात्र ऐसा तरीका है जिसमें जिससे भारत भारत की वर्ल्ड लेवल पर एक अच्छी पहचान हो सकती है युवाओं को जॉब मिल सकती है क्योंकि फसलें जो बेकार हो रही है उनको फूड प्रोसेसिंग के से उनको उनका उपयोग किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा इसके पढे लिखे नहीं हैं अन्य जो कैडेट है उनको भी जॉब आसानी से दी जा सकती है